क्यों भैया वो पार्सल वापस लेना था न आपसे

अरे वह पार्सल वापस लेना था आपकी कम्प्लेन थी मोहम्मद अर्सुल बोल रहे हैं जी तो वो आपका वो कम्प्लेन था न क्या कम्प्लेन है आपकी

तो वो आपको क्या करना है आपको वो वापस करके दूसरा चाहिए साइज़ मिसफ़िट हो रहा है या कलर मिसफ़िट हो रहा है तो अब तो आपका रिटर्न पीरियड बंद हो गया है मैं आपको बताना चाहता हूँ तो ये वापिस तो नहीं हो सकता है तो आपकी मगर कम्प्लेंट थी तो आपको मतलब प्रायोरिटी कस्टमर होने के नाते मैं आपको दो ऑप्शंस दे सकता हूँ एक ऑप्शन तो ये है या तो आप ओह जूता पहन लीजिए और दूसरा ऑप्शन यह है कि अगर आपको उसे एक्सचेंज करना है तो आप साइज़ वाइज़ या कलर वाइज़ एक्सचेंज कर सकते हैं क्योंकि उस पर हम प्रोडक्ट के रिटर्न पीरियड बंद होने के कारण हम उसे रिसीव नहीं कर सकते हैं ठीक है और बाकी आपको ब्रैंड से कोई दिक्कत तो नहीं है बट आपको आपको ब्रैंड से तो कोई दिक्कत नहीं है न ठीक है तो मैं अपने टी एल से बात कर लिया हूँ मैं तो डिलीवरी एजेंट हूँ मैं आ रहा हूँ आपसे शूज़ लेने आनंद नगर बस इस्टॉप पर मिलो जरूर ज़रूर और आ जाओ जूता वापस भी दे देना आ जाओ जूता वापस कर देना एक्सचेंज भैया सात दिन से दस दिन बाद आएगा ओ यह अभी मैं ले कर चला जाऊँगा ठीक है भैया फ़ोन करता हूँ